सर नमस्कार आप केसरी नंदन रेस्टुरेंट से बोल रहे हैं जी मैंने आपके यहाँ से खाना ऑर्डर किया था खाने में दो चपातियाँ थीं मुझे दो चपातीयों के बजाय एक ही चपाती चाहिए कृपया आप एक चपाती कम करके खाना भेज दीजिएगा